جی ہاں ایک بار مجھے ایک ایسی پینٹنگ پر کام کرنا تھا جو قدرتی مناظر سے متعلق تھی لیکن میں کچھ دنوں تک بالکل بھی کسی اچھے خیال یا رنگوں کے امتزاج پر نہیں پہنچ پا رہا تھا میری سوچ محدود ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید اس بار کچھ خاص نہیں کر پاؤں گا یہ ایک قسم کی تخلیقی رکاوٹ تھی جو اکثر فنکاروں کو پیش آتی ہے جب خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں اور انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے اس رکاوٹ پر قابو پانے کے لیے میں نے چند اقدمات کیے میں نے کچھ دنوں کے لیے پینٹنگ سے فاصلہ اختیار کیا اور خود کو ذہنی طور پر تازہ کرنے کی کوشش کی میں پار گیا سورج کا غروب دیکھو سورج کا غروب دیکھا درختوں کی بناوٹ اور رنگوں کو محسوس کیا اس سے میرے اندر پھر سے تحریک پیدا ہوئی